जोंनि ओनसोलाव हारिमु हारिमुवावबो खोब नांथाबाग्रा मानसिफोर दं जेरैहाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो हारिमुवाव नांथाबानाय जों नुनाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला हारिमुवाव मोसानाय मुसुरनाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय बेबायदि आयदायावबो लागासिनो दङ जोंनि गामियावनो सासे बार' बोसोरनि हौवासा खाम दामनायाव खोब स्मार्ट आरो सासे अट्र बोसोरनि अट्र बोसोर बैसोनि हौवासा बेखौबो जोङो सिफुं दामनायखौ खोब स्मार्ट हिसाबै नुदों आरो आंनि फिसौज्ला नै एबार अट्र बोसोर जाबाय सेरजा दामनायाव खोब माने स्मार्ट आरो बिसोरो बबावबा बबावबा थांनानै बेबायदिनो फांसन बायदिसिना गायो प्रग्राम जाब्ला जेब्ला प्रग्राम जायो होनब्ला बिथांमोनहा मानि बिसोर थांबाय थायो आरो दा आं नुदों बे बिथिङाव निस्सय बिसोरो इयुनाव बिसोर मोजां दामनाय देनायजों एसे जौगाहोनो हागोन

दा जोंनि गेजेराव बेबादिनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेबायदि हारिनि मोनसे कालचार हिसाबै मोनसे हारिमु हिसाबै दिन्थिफुंनायखौ आं मिजिंथिदों आरो इयुनाव निस्सय बिथांमोनहा हारिमु जिथु हारिमु बेवहाय जौगाहोनायाव माने गोजौ थाखोआव दावगालांनो हागोन दा जोंनि गेजेराव जों नुदों गोदोनि निफ्रायनो जेरैहाय राजखान्थि गेलेबोनाय बे राजखान्थि गेलेहोनायाबो जोंनि हारिखौ गोबां मानि खहा खालामबोगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो मोजांखौ सानो रोंला गावजों गाव खालि माने माने खुद्रिलायनाय गाज्रि मोनलायनाय जों गुबुनखौ नुदों गुबुनफ्रा थोरसि गंसेआवनो ओंखाम जालायो आरो बिथांमोननि राजखान्थि गेलेनायाव माने खोब मोजां माबाजों थाङो आरो ओमफ्राय जोंनिया गावखौनो गाव राजा जानानै माने देरनायखौल' लुबैयो देरगानायखैल' लुबैयो दा अब्ला जों बेबायदिब्ला जोंनि हारिया बोरै माने जौगालांनो हागोन आरो जोङो बोरैहाय उन जोलैफोरखौ जों माबायदि लांनो हागोन खोब माने सान्नो गोनां बिनिखायनो आं आसा खालामदों जाहाथे राजखान्थियारि बिथांमोनहा गावजों गाव एना एनि जालायाबासिनो गाव गावनि राजखान्थिजों मोजां मोजां दैदेनलाङो आं बेखौ मिजिंथिदों मानो होन्ना बुङोब्ला राजखान्थि होन्नाय जिनिसआ मोजां बेसाद नङा बेनिखायनो राजखान्थिखौ लानानै गावनि हारिनि रायजो राजानि इयुन जोलैफोरनि खहा खालामनायखौ सान्नो नङा आरो जुदि बे बिदिनो थाबाय थागोन अब्ला जोङो हारिनि खहा जानाया जोङो बेखौ मोगथाङाव महर जों नुनो मोनगोन आरो महर जों नुनो मोनगोन